अहाँ हिआँ हम ऑडर करने रहिए कि मतलब चिकेनके लिए लेकिन चिकेनके लिए ऑडर कएल गेल रहै तऽ अहाँके ऑडर हमरा हिआँ आएल आओर जहाँ ऑडर आएल चिकेनके तऽ वहाँ पनीर छल पनीर छल तऽ पनीर तऽ हमरा हिआँ चिकेनके अहाँ हिआँ ऑडर रहै लेकिन पनीरके ब्यस हमरा हिआँ तऽ कोइ अथी आवश्यकता नहि रहै एहि कारणवश अहाँके ऑडर रहै नहि से हम रिटर्न करै छी रिटर्न करलाके बाद अहाँ हमरासे से चिकेन बनाके दिऔ चिकेन बनाके देबै कि मतलब सब फैमिली मेम्बर सभलोक छै जे चिकेनके इन्तजारमे छै ओहिके कारणवश अहाँ से हमरा चिकेन दिऔ बनाके आओर नहि तऽ अहाँ नहि बनाके देबै तऽ अहाँके उपर कार्रवाही कएल जाएत आओर पइसा नहि देल जाएत आओर एहिके कारणवश अहाँ से अपना ई ऑडर कैन्सिल करिऔ आओर हमर जे ऑडर रहै से ओकरा अथी करिऔ लेके अइऔ आओर ओहिके बाद जे छै से यहाँ सबचीज से लोकसभ तैआर छै बैठल छै आबू जल्दी